आमकां तुजे बद्दल सांग म्हजें नांव कविता कांदोळकर म्हजो जल्म दोन डिसेंबर एकुणशे णव्याण्णव वर्सा जालो हांवें धावी मेरेन सँट थॉमस हाय स्कूल ह्या स्कुलांत शिकलां बारावी मेरेन हांवें एम इ एस उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान शिक्षण घेतला ताचे उपरांत कॉलेज हांवें एम इ एस महाविद्यालय ह्या इन्स्टिट्यूशनांतल्यान हांवें म्हाजें शिक्षण कम्पलीट केलां म्हाका पांचवो रंग खूब आवडटा आमगेर एक माजर आसा ताचें नांव बुकी ताकाय बी म्हज्या भशेन पांचवो रंग खूब आवडटा म्हाका खावपाक खीर रोस ऑमलेट खतखतें कालवांची शाकुती अशें खूब जिनस खावपाक आवडटा म्हजी भयण खुशी ताकाय बी रोस ऑमलेट खतखतें शाकुती अशें खावपाक खूब आवडटा म्हाका रोस ऑमलेट खतखतें करुंकूय कळटा आनी तातूंत करपाकूय म्हाका कळटा पावसांत म्हाका पावसाच्या उदकांत भिजपाक खूब आवडटा पावसाच्या वेळार आख्खें वातावराण शांत जाता पावस पडटा पळय तेन्ना आमी कागदाचीं बॉटी करून उदकांत सोडटात